अ सार नोंथाङा सोर बुंदोंमोनलायो अ थेंक इउ सार आं नबिनमल' बर' बुंदों सारखौ गोबाव दिननि उनाव लोगो मोननायखाय हामब्लायनाय होबाय सारआ मोजाङै दङ दा अ सारआथ' बैसोबो जाहैबाय एसे औ गोबां माने सार नाइन्टिनि खाथियाव फैबाय नङा होमब्ला अ जायखिजाया नाइन्टि नाइन्टिनि खाथियाव फैबाय बेथ' जोंनि थाखाय खाफालगोनां होनना बुंनांगोन बे बैसोआवबो सारमोना फैदों आंहाथ' दा सिक्टि एइटल'सो माने सारनि सब सम्भब बिस बसर दं दा जायखिजाया मानो बाखि बे बैसोआव सारआ बायदिसिना असुबिदा बिदियाथ' मोनखायो जों मिथिखायो जानायाव लोंनायाव थाबायनायाव दुगैनायाव बाथरुमाव थांनायाव टयलेट थांनायाव बेफोरनि सोमोन्दै सारआ एसे बुंगोन नामा मा मा असुबिदा मोन्दों औ औ औ नोंथांनि नोंथांनि बेक्तिगत' खोथाफोरखौ बुंगोन नामा एसे पार्सनेल खोथाफोरा औ औ औ अ मोजां सार औ औ औ औ औ औ औ बे जब्रा बेराम बेफोर गैथ'आ अ अ इसोरनि सायाव जेबो गैथ'आबा सारआ औ बिराद मोजां जोबोद मोजां औ औ औ नाइन औ नाइन्टिन एइटि फाइभ औ औ औ औ

अ आस्सा आस्सा अ औ औ औ औ सार औ औ औ औ औ औ औ अ अ बेयाव ने औ औ एइटि फाइभ माने दिनैफ्राय एराउन्ड फर्टि इयार्स सिगां ब्रैजि बोसोर सिगांनि खोथा औ अ सारनि देहाया देहायाव औ सिनस्रि सिनस्रिया औ औ औ औ औ औ औ औ अ बै सामव

औ अ गुवाहाटिनि मानसिया खोनादों नामखौ खोनादों बिथांनि औ औ औ औ औ

आस्सा सार बेजे सिगां बे जाबाय बे जानाया दिनैसिम बेसिम सारआ गैथ'आ नङा होमब्ला आस्सा आथिखालावथ' अब्ला सारआ थिखआनो दङ जाहैबाय खिन्थु खोथाया जाबाय औ अ बे जाफिन्दों औ

अ अ आस्सा औ आस्सा अब्ला सार बेबायदि बोराय बैसोआव जोङो जोंहा आंहाबो सारनि बैसोआ सहैयाखै आं बिस बोसोर उन्दै दायो खिन्थु जों खोनायो आरो सार सिकस्टि प्लास जाब्ला माने मानसिफोरा माने खमब्लाबो दुगैनायफोराव दै गुसुजो बारा इउस खालाम नाङा गुदुं नङाब्लाबो दुंब्रुदजों कुहुमिया जायखौ जों असमियायाव बुङो बेफोरजों दुगैनाय बा एलार्जि बायदिसिना जाब्ला दै गुदुङाव एसे निमफोर सोमब्र'ना दुगैनाय बेफोर माने आयुरबेदिक स्टाइलनि एसे किउरसननि मोनसे थायो आरो बे सारआबो बे रोखोमारि जानांगौ आरो बिनिफ्राय सारआ आथिखालाव जानाय लोंनाया बोरैबायदि आं खोनानायावथ' सारआ आथिखालाव ना बेदर जेबो जालिया ना बेदरखौ जानोबो ओमफ्राय हजमनिबो खोथा जाहैबाय बे बैसोआव ना बेदर जानायाबो नाथाय होमब्लाबो जों ना बेदर जायाब्लाबो खमसेखम लकेल मुर्गिफोरनि बिदैखौ जुदि लोंब्ला जोंहा एसे प्रटिनफोर फैगोन बेफोरबायदिखौ माने खालामनाया मोजां आरो अ बेथ' अब्बसे औ दा जायखिजाया मोनसे हुदा गैयाब्ला बिदि जायो सारखौ लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनबाय रायज्लायनो मोननानै दा जायखिजाया जोंहाबो गुबुन खामानिफोर एसे ओंखारबावदो सार दिनैनि थाखाय दोन्थ'नोसै औ औ थेंक इउ थेंक इउ सार साबायखर सार साबायखर